मेरे पास जो स्क्रू ड्राइवर है कापड़िया का उसकी नट की जो खोलने की उसकी ग्रिपिंग है वो बहुत मजबूत है और ग्रिप अच्छी होने के कारण उससे नट जल्दी भी खुलता है और उसकी क्वॉलिटी भी देखा जाए तो बहुत अच्छी है और उससे चूड़ी के बड़े होने की संभावना भी नहीं रहती है इसलिए कापड़िया का ये प्रॉडक्ट स्क्रू ड्राइवर के मामले में लेना चाहिए